हैलो

महाराष्ट्र जो जेको हिननि जो ट्रैडिशनल खाधो हूंदो आहे पोइ हिते नाश्तो हूंदो आहे हिक मंझदि जी मानी हूंदी आहे हिक राति जी मानी हूंदी आहे नाशितो थींदो आहे सुबुहु जो ऎं शाम जो संझा जे वक़्तु त तव्हां खे हिते जो नाशितो नाशितो प्रैफर कंदा या मानी प्रैफर कंदा सॼे महाराष्ट्र जे अंदरि फेमस अथव सॼो ॾींहुं नाशितो मिलंदो अथव हिकु वड़ा पाव वड़ा पाव सां वड़ा पाव सां हिक थूम जी चटिणी मिलंदी अथव उहा गाढ़े रंग जी हूंदव अऊं मिर्चीअ थिपलो मिलंदो आहे कंहिं कंहिं हंधि पर महाराष्ट्र जा वड़ा पाव सभिनीनि खां फेमस अथव उहो खर्चु बि घटि पंद्रहं खां वीह रुपयनि जे अंदरि पंद्रहं खां वीह रुपये में हिकु वड़ा पाव मिलंदो आहे हा सभु हुनजे अंदरि ई अऊं वापसि सुबुहु नेरनि लाइ हिते पोहा अथव मिसल पाव अथव हा पोहा हिते हिकु कांदे पोहा चवंदा आहिनि अऊं ॿियो हूंदो आहे आलू पोहा हिकु कांदे पोहा आलू पोहा तव्हां खे सॼे महाराष्ट्रा में कहिड़े बि हंधि वेंदा घुमण लाइ चाहे उहो नोर्थ महाराष्ट्र में वञो या दक्षिण महाराष्ट्र में वञो तव्हां खे पोहा अऊं मिसल पॉव पोहा पोहा बि मिलंदव तव्हां खे मिसल पाव मिलंदव उपमा मिलंदव हा मिसल पाव में इएं शायदि छोला पिसियल सभिनी खे इएं टहिकाइ करे मसाले जे अंदरि अऊं मथां फरिसाणु विझी ॾींदा आहिनि

हा वधीक आहे हा उपमा उपमा उपमा उपमा उपमा उपमा हिक जेकी सूजी हूंदी आहे उहा उहा रोस्ट करे हुन खे उपमा ठाहींदा आहिनि असां सूजी चवंदा आहियूं सिंधीअ में इहे उपमा ठाहींदा आहिनि उपमा में मस्त नारियल जी चटिणी साण जे साण पोहनि जे मथां बि नारियल नारियल खे कदूकस करे विझंदा आहिनि तॾहिं बि तकलीफ़ थिए मूंखे फोन करे ॿुधाइजो त कहिड़े एरिया में बीठा आहियो मां हुते जो तव्हां खे सभ खां बेस्ट स्टॉल जो नालो ॿुधाईंदोमांव ओके